हर लेखक खे लिखण जो तरीक़ो ॻोल्हण जी ज़रूरत कान हूंदी आहे उन वटि भाषा हूंदी आहे पंहिंजी लिखण वास्ते क़लम काग़ज़ हूंदा आहिनि इन करे उन खे रूप रेखा जी बि ज़रूरत कान हूंदी आहे भाव आयो ऐं भाव ते लिखी छॾींदा आहिनि मूंखे भाव ईंदा आहिनि मां लिखंदो आहियां मन ते ऐं मन जो जेको रूप आहे उहो आहे ई कोन को ॿिए रूप वारो आहे जीअं भॻवान जो को रूप न आहे ईअं मन जो बि कोई रूप कोन्हे पर मन में भाव ईंदा आहिनि उन भावुनि खे ई असां लिखंदा आहियूं मज़ो ईंदो आहे कंहिंजी सलाह वठण जी ज़रूरत कान हूंदी आहे न कंहिंखो पुछण जी ज़रूरत हूंदी न ॿ चार दफ़ा लिखण जी ज़रूरत हूंदी आहे जेको भाव आयो उन खे उन्ही वक़्तु उन तरह सां लिखी छॾियो त उहो सभिनि खां सुठो हूंदो आहे पर उन खे जे वारे वारे लिखी करे ऐं वारे वारे घुमाए फिराए करे कंदा आहियूं त उहो भाव जो न रहिजी वेंदो आहे उहा असांजी वो चतुराई नज़र ईंदी आहे असांजा रुॻो शब्द नज़र ईंदा आहिनि पर उन में असांजो जेको हृद्य जो भाव हूंदो आहे मन जो भाव हूंदो आहे उहो कोन उभरंदो आहे उन खे उभारण वास्ते असांखे न कंहिंखे ॾेखारण जी ज़रूरत हूंदी आहे न वारे वारे लिखण जी ज़रूरत हूंदी आहे हिकु दफ़े में उहो भाव पूरी तरह सां काॻर ते लिखिजी वेंदो आहे